आंनियाव गेसआ गेदेर फिसा दं आंनियाव आनारस दं थाइजौनि दं बबे मोनसेखौ नांगौ

आदा किजियाव बाजौ एक किजि बा हाजारसे थामजौ बेयो दङ

फिलगुरिनिबो दं दङ अह बिबो दं औ दामफोरालाय दुइच' तिनच' जागोन खमाय जाया नांगौबा लांफैनो हागोन खमाय जानाय नङा खमायनो हानाय नङा दे

मा मा थोननांगौ खय किजिसो नांगौ

केकखौ ना बेलेकखौ नांगौ

दे आरो मा मा नांबावगौ जोंहानाव फुजा गैया

बियो बियो दं दस थाखा इयो मोनसेयावनो

अह दे

दे जागोन दे दे लांफैदो दोन्थ' दे अह